खेती करैके खातिर हमरासबके मौसमके अनुसार खेती होइत छै बारिशके मौसम बारिशके ध्यानमे राखिके लोग धान लगाबए छै एहि साल बारिश कम भेलेहँ तऽ धान भी कम लगलो छै धान लगाबए छै तऽ पहिले ओकर बिज्जा गिराबए छै बिज्जा मे देखैछै कि कोन बिज्जा सही रहतै हाइब्रि कि लोकल बिज्जा तऽ आसपासके आदमीसँ लोक पूछय छै पूछएकेंँ बाद फिर बिज्जा गिरेलको बिज्जा गिराए खातिर खेत तैयार करैछै हलसे खेत प्लेन करए पड़ैत छै तब ओकरामे धानके बिज्जा बिछाय देछे तब पानिसे ओकरा पूरा सँ भिगाए देछे तऽ बिज्जा लगाबए छै ओकरामे बिज्जा लगाबएके बाइस दिन बाद खेतमे धान लगाबय छै तब बिज्जाके उपारिके तब धानके रोपनी होइत छै ओ रोपनी करैले खेतके पूरा एकदम कादो करि देइत छै तब ओकरामे रोपनी होइत छै धान लगेलके तऽ बढ़ियआँ फसल धान लगेलाके बाद ओकरा खाद्य छिंटलकहुँ खाद्य पानि कम बारिश ऊपरबला नहि होइत छै तऽ मशीनसे पानि देलकहुँ मशीनसँ पानि दैत छी पन्द्रह दिन बीस दिन पर आ कभी कभी तऽ इतना बारिश भए जायत छै कि धान बहि जाइत छै मकइ लागैत छै धान कटएके बाद लोग मकइ लगेलको मकइमे खाद्य बिया हाइब्रिड बिया बहुत महंगा आबैत छै बहुत मतलब फसल लगाबएमे बहुत पैसा लागैत छै